फैसा बुथुमनाय होनोब्ला दा मा बुंगोन फैसाफोरखौथ' दा नांबायथागौ जोंनि जिब'नाव जोंनि संसाराव जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनायनि न' बां लुनायनि फैसाखौ नांगौ गोनांआनो जाबाय थायो आरो बुथुमनाय दोननायब्ला जोंहा बुथुमना दोननो गोनां जायो

लुबैनाय बेसादफोरखौ होनो हानो नांगोन बेनिखायनो जों दानो बुथुमना दोननाया मोजां हानायानो आरो गथ' गथायनो देनां जुलि जाबाबो फैसा थाखा नांगौ गोनां जायो बेनिखायनो जों दानो इसे एनै बुथुमना दोननाया मोजां बेनिखायनो आंबो सेस्टा एसे खालामो आरो जोंहा सासेनोबो खालामनो होयो जेन गथ'फोरा लुबैनाय बुस्थुफोरखौ जों जेन जाफुंहोनो हायो लुबैनाय बुस्थुफोरखौ होनो हायो बेनिखायनो जों दा हानायैनो जोंबो बुथुमना दोननाया मोजां आरो जोंहाबो देनां हाया जाब्ला बोराय बुरै जाब्ला जोंखौ सोर नायगोन बेमार आजार जाब्ला जोंनोबो जेब्लाबो नांगोन फैसा थाखा बेखायनो बुथुमना दोनखानाया मोजां बेनिखायनो आं भाबियोदि सम थानायैनो एबा मावनो दांनो हानायैनो बुथुमना लानाया मोजां आरोना बेनिखायनो आं सबखौबो बुङो सम थानायावनो मावना दांना ला मोजां थानायावनो थाग्रा थानायावनो देनां इयुननि थाखाय जेन खस्थ' मोना बेनिखायनो बयबो बुथुमना ला इसेब्लाबो दोन फैसा थाखाखौ नांबाय थायो नांबायो नांगौ गोनां जायो नांबाय थागौबो बेनो आंनि बुंनाया आंनि मननि भाबा आरोना बेलेगा मा सानो आं बेखौ मिथिया आं माने हागौमानि बुथुमना दोननो नाजायो आरोना